अलग अलग मौसममे अलग अलग गाछ वृक्षके सेवा करैके काहे कि कभी जैसे कि गर्मी मौसममे गर्मीके मौसममे शाममे तऽ देख सकती की गाछ मुरझा जात तऽ इसलिए गर्मीके सीजनमे थोड़ा बेसी पानि देबेला सुबह शाम दू टाइम आओर जैसे फिर सर्दीके मौसममे तऽ सर्दीके मौसममे थोड़ा कम पानी बरसातके मौसममे वैसेही पानि मिलते रहै दिन भर ओकरा तऽ बरसातके मौसममे पानि नहिये देबे के आओर ठण्डीके मौसममे थोड़ा कम पानि देबेके जैसे कि बरसातके मौसममे कभी कभी गाछ वृक्ष बगल बगल निकल जायत तऽ ओकरामे घास फुस हो जात तऽ ओ घास फुसके नोचैके ओकरबाद ओकरामे खाद उद देबेके बरसातके मौसममे तू देख सकै की चिट्टी उट्टि भी ओकरामे गाछमे हो जात ओकरामे कीटनाशक सब देबेके की ताकि चीटी उटी ओकरामे नहि लगै गाछ खराब नहि होइ फूल पत्ती भी सहीसँ रहै आओर गर्मीके मौसममे सबचीज पानि वानी अच्छासँ खाद उद मिट्टीके कोर कोरके ओकरा बराबर करके ताकि ओकरा अन्दर अच्छासँ पानि जाइ खाद उद भी जड़मे देबेके अच्छासँ बस यही सब ठण्डाके मौसममे ठण्डाके मौसममे कभी देखहु की पत्ता वत्ता पर अच्छासँ पानि वानि दै के ओकरामे खाद उद अच्छासँ बराबर दै के चीटी उटी नहि लगै फूल पत्तीपर अच्छासँ सब रहै आओर की